नोंगौ सैथो सोंनाया सैथोआनो आं मैगंखौ माने गोबां मैगंखौ गायो मोजां मोनो आङो सोब मैगंखौनो माने आं गायो ओरैनो बे लाजामबाय आं लाइ लाफा मुला बेसोरखौ आं फुयोबो आरो नोरै कफि कफियाबो अनेक कफि दं फुलकफि दं बान्दा कफि दं अलकफि दं ब्रक'लि दं बेसोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो माने आंनाव गायो फान्नायनि आं गाया आरो नआव जानोखिनिल' आरो हाबो गैजाखाया आं जानोखिनिखौ आं बेहाय मावनानै जायो आरो मैगंखौ माबाखौ बे मैगंखौ आरो माने आरो आं बे हासार होनाय मा होनाय बे सेन्ट्रेलनि हासार होनायखौ आं बारा मोजां मोनखाया नालाय आं बेखौनो माबानानै गायनानै जायो आरो मैंग मात्र'यैनो आं मोजां मोनो मोन्नाया आरो बहुद मैगं दंबावो मुला थुलानि खोथा दं ओरै गाजर गुजरबो गायो आङो ओमफ्राय इलांचि माबाबो गायो फालंबो गायो गंगार लाफा गायो बिसोरखौ गायजोबो आरो आं मुथ'ते आरो नै दा दैलांआवथ' माबा दं खुम्ब्रा दं जोगोनार दं फोरला दं जिंखा दं बिसोरखौ आं गायो आरो गायनानै आं जायो हा इसेल'आवनो आं बेखौ मोजां आबाद खालामनानै नआवनो जानायखिनिनि जब जबै बेखौ आं मावनानै जायो आरो खेतिखौ मैगंखौ